जय झूलेलाल कहिड़ो हाल आहे डाक्टर हा ॾाढो सुठो ॾाढो सुठो मूंखे नेवी ब्लू साड़ी खपे पार्टी जे लाइ पार्टी में न इअ नेवी ब्लू साड़ी जी थीम आहे

बिल्कुलु

सुहिणी वारी ॾिजो सुहिणी

हूं हूं हूं ठीकु आहे ठीकु आहे

हा ॿुधायो ॿुधायो

मूंखे कंफ़र्टेबल साड़ी खपे कंफ़र्टेबल हुजो हा कॉटन ई सुठी आहे एतिरी महांगी थोरा घटि कयो

ठीकु आहे ठीकु आहे मां सुभाणे मां त हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ओके ज जय झूलेलाल